ہیلو نیہا بات کر رہی ہیں ارے میں نے آپ کو فون اس لیے کیا تھا وہ جو تمہارے دوست ہے جو ڈرائیونگ کرتا ہے جو گاڑی چلاتا ہے مجھے ان کا نمبر چاہیے تھا کیوں کہ ہم لوگ آگرہ جا رہے ہیں گھومنے کے لیے تو میں سوچ رہی تھی کہ اپنا کوئی بندہ ہوگا تو آسانی سے چلے جائیں گے وہ آپ کا جو دوست ہے اس کا نمبر مجھے بھیج دیجیے ہم لوگ ہم لوگوں کو پرسوں نکلنا ہے صبح میں جی

کیا کیا لے لیں گے وہ کرایہ کچھ کرایہ وغیرہ بتا دیجیے اور آپ سے ہو سکے تو بات کر لیجیے تھوڑا تو ہم کر لیں گے اور شام میں سات آٹھ بجے تک آ جائیں گے جی جی آپ مجھے ان سے بات کر کے بتا دیجیے جی اور کل صبح میں کل صبح میں ہم لوگ نکلیں گے شام میں سات آٹھ بجے تک آ جائیں گے جی چار پانچ بندے ہیں ہم بس جی ان کو بتا دیجیے اور مجھے ان کا نمبر سینڈ کر دیجیے جی ٹھیک ہے